مجھے دنیا کے کسی حصے میں سفر کرنے کا اگر موقعہ ملتا تو میں سب سے پہلے سعودی عرب جاتی اور حج کرنے کے ارادے سے جاتی